नमस्ते भैया क्या आपके यहाँ रेस्टोरेंट है क्या भैया अच्छा हम लोग नौ लोग हैं खाना खाने आ रहे हैं तो क्या अच्छी व्यवस्था हम लोग को मिल सकती है जी जी हम लोग कार से आ रहे हैं तो कार खड़ी करने के लिए कोई चार्जिंग या कोई अच्छी सी जगह है जो हम अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ी कर सकें अच्छे से रख सकें जी मेरा चलिए और बाक़ी खान पीन की तो अच्छी व्यवस्था है ना वहाँ पर पंखे ए सी की सब सारी व्यवस्था है ना भैया टेबल वग़ैरह सब अच्छे से है ना ताकि हम लोगो को खाने पीने में कोई दिक़्कत ना आ सके ठीक है और मान लो हम लोग जो खाना खाना चाहते हैं वह सब सारी चीज मिल जाएँगी ठीक है जैसे कि मटर पनीर हो गया और कढ़ी चावल हो गया पूरी सब्ज़ी हो गया ये सब सारी चीजैन मिल जाएँगी जी जी और मान लो हम लोग थोड़ा वहाँ एक दो घंटे रुकना चाहें आराम करना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था मिल सकती है जी जी और मान लो हम लोग वहाँ बैठे हैं तो कोई किसी के प्रति कोई दिक़्कत तो नहीं होगी जी भैया और मान लो किसी की और कुछ खाने में मान लो मिल जाए मन मन हो जाए खाने के लिए तो भी सारी चीजैन मिल जाएँगी कि नहीं जी भैया जी भैया चलिए ठीक है और वहाँ पर थंडे वंडे की भी तो व्यवस्था है ना जैसे कोल्ड ड्रिंक्स किसी को पीना हो तो उसकी भी व्यवस्था है कि नहीं है उसकी जी जी चलिए ठीक है तो हम आपके रेस्टोरेंट पर आ रहे हैं आठ नौ लोग हैं जो कि हम सुने हैं कि आपके रेस्टोरेंट में अच्छा खाना पीना मिलता है तो हम लोग आ रहे हैं ठीक है भैया ठीक है फिर रखते हैं भैया ठीक है नमस्ते भैया